आज बर्डेक ओर्डर केल्लो केक ओलरेडी डिलिवड म्हूण आमकां मेसेज आयल्यां तुमची कंपनी कडल्यान पूण आमकां ती अजून डिलीवर जावना ये ये तुम ही मिस्टेक तुमचे कंपनी कडल्यान जाल्या कांय इट हेज बिन डिलीवड टू समबडी ऐल्स हेच आमी चॅक करूंक सोदता तूं मातशी फायंड आवट करता की तो आमचो प्रोडक्ट आमकांच दिलां कांय तो आनी खंयचें तरी रोंग अेड्ररेसाचेर डिलिव्हर केल्या जाल्यार आमी हॉल्डाचेर रावपाचे कांय तुमी आमकां परत कॉल बॅक करतात